سر میرا نام راشد ہے کیا میری بات اولا ٹیکسی کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے اوکے سر تھینک یو سر بات یہ ہے کہ میں نے آفس جانے کے لیے ٹیکسی بک کروائی تھی اور کسی وجہ سے میں نے ٹیکسی کینسل کر دیا لیکن اس کی رقم میں نے پیشگی ادا کی تھی

میں چاہتا ہوں کہ یہ پیشگی رقم میرا فون پے یا پے ٹی ایم کے ذریعے میرے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے